कठुआ डिस्टिक च किश लोग दिक्खो ऐग्रीकल्चर करदे न कुछ नी मतलब ज्यादातर लोग करदे न क्योंकि सारा जेह्ड़ा कठुआ डिस्टिक च एरिया ज्यादातर जेह्ड़ा ज्यादा दिक्खेआ जा ते करसानी दा एरिया सारा जमीन ऐ फसल ऐ कुछ कनक रांह्दे न कुछ गेहूं किश चावल किश होर इस तरह् दे कन्नै केह् ऐ कि एह् सारे ऐग्रीकल्चर करदे न कुछ लोग दिक्खो कि पढ़ाई कन्नै बी जुड़े दे न पढ़ाई दा कम्म करदे न कुछ दिक्खो कुछ ना कुछ बिजनेस पाए दा कोई ना कोई कुसै ने दकान ऐ कुछ बिजनेस माइंडड दे लोग न कुछ दिक्खो ते कुछ दिक्खो ते इद्धर अग्गें पिच्छे कोई न कोई बिजनेस करा दे गै न ते इस चाल्ली दिक्खेआ जा ते कठुआ च एह् बड़े सारे लोग न जेह्ड़े कम्म करा दे न इंदे कामन अकुपेशन इ'यै कि करसानी करना फसल उगाना उस फसल कन्नै गै अपना कारोबार सारा चलाना घर परिवार चलाना ते एह् जेह्ड़े न एह् सारा कन्ट्रीव्यूट करदे न केईं चीजां देन ने एह् सारी सा कठुआ डिस्टिक गी अग्गें बधाने आस्तै एह् इकानमी दी चेंज करने आस्तै ओह् अपनी लाइफ गी इक रस्ता देने आस्तै इ'यां गै अगर दिक्खेआ जा ते बड़े सारे लोग ऐं कि में दिक्खेआ कि इत्थै फोटोग्राफी दा कम्म बी कुछ बड़ा ज्यादा बिजनेस चला दा ऐ फोटाग्राफी बड़ी ज्यादा ऐ फोटाग्राफी करियै लोग दूर दूर अपने कैरियर गी लेआ दे न कुछ लोग दिक्खेआ जा ते कुछ ऐजुकेशन सैक्टर च जाब करा दे न कुछ दिक्खेआ जा ते कुछ इ'यां कुछ दिक्खो जियां बसोहली दा एरिया ते बसोहली बिच्च केह् ऐ कि डैम बने दा ऐ ते बड़े सारे बसोह्ली दे लोग न जेह्ड़े ओह् डैम बिच्च कम्म करदे न डैम बिच्च जाब बड़े सारे करा दे न में दिक्खना कि एह् डैम च नौकरी करने दे कारण एह् जेह्ड़ी इकानमी ऐ डिस्टिक दी ओह् बड़ी ज्यादा ठीक ठाक चलदी ऐ कुछ दिक्खेआ ते ऐजुकेशन दे सैक्टर च कोई टीचर ऐ कोई लैक्चरार ऐ कोई माश्टर ऐ कोई ते इस तरह् कन्नै अगर दूर दराज बनी दा एरिया दिक्खेआ जा दूर दराज बिलावर दा कठुआ डिस्टिक दा दिक्खेआ जा ते बड़े सारे लोग जेह्ड़े न ओह् जंगलात च लग्गे दे न बड़े ज्यादा फारैस्ट डिपार्टमैंट च कम्म करदे न फारैस्ट गार्ड न कुछ होर इस तरह् दे जंगलात दे एरिये च ओह् बी दिक्खेआ जा ते सारे दे सारे ज्यादातर लोकें गी बड़ी ज्यादा जाब इ'न्नै फारेस्ट ने दित्ती ऐ ते इस तरह् इकानमी जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी ज्यादा ठीक होंदी ऐ एह्दे कन्नै अगर दिक्खेआ जा ते बिजनेस माइंड दे लोग बी बड़े ज्यादा कठुआ डिस्टिक च न